कक्राझार जिल्लानि गाहाय आरो गिबि आबादानो जाबाय माइ ओमफ्राय बेहाय कक्राझार जिल्लानि आबहावायाबो माने सम लानानै सम आबादफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जेरै दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायो गोजां बोथोरावहाय ओ बेसर दालि गोबां रोखोमनि दालि जेरै मसुर दालि ओमफ्राय अहर दालि बेफोर बायदि फोनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओ बांसिनानो दैलां बोथोरनि आबादखौ बांसिन नुनो मोनो दैलां बोथोरावहाय ओ माइखौनो गायजोबो ओ बांसिन मानसियानो बाहाय खेति मावनानै जायो आरोना कक्राझारनि ओ थागिबिफोरा बांसिन खेति मावग्रायानो बांसिन दिनैसिम आं नुनायाव आरो ओ जायगा लानानै जायगा जायोबो माइया मोजां ओरै ओ कक्राझार खोला ओनसोलाव बांसिन आबाद जानाय नुनो मोनो ओमफ्राय साहा ओनसोलथिं बांद्राय बिदि जानाय नुनो मोना आरो गोजां बोथोरनि आबादखौ ओ न'खर न'खरसो बांसिन मावो न'नि बारियावनो इसे एनै किन्तु ओ दुब्लि बा फोथाराव बेथ' बिदि मावनाय नुवा आरो स बांसिन मानसियानो माइ गायनानै जायो आरो कक्राझारावहाय दा एथ' जाद्रायिबो नङा कक्राझारनि आबहावायाहाय माइनि थाखाय मोजां आरो गइ आरो नारें नारें गायो नारेंनि बागान दङो जायगा जायगा ओ नार्सारिफोरबो दंलाबायो बिदिनो मैगं थाइगं गायनो थाखाय